اپنے گھر کے آس پاس کے علاقے کو صاف و ستھرا رکھنے کے لیے میں چند اہم اقدامات کرتا ہوں جیسے صفائی کی عادت روزانہ گھر کے ارد گرد صفائی کا خیال رکھتا ہوں جیسے کہ کچرا اکٹھا کرنا اور باہر کے علاقوں کو جھاڑو لگانا کچرے کو الگ کرنا جیسے الگ الگ ڈبوں میں ڈال کر ریسائکلنگ اور کمپوزنگ کے لیے مخصوص جگہوں پر پھینکنا پودے اور باغبانی میں اپنے باغیچے اور غارڈن کی دیکھ بھال کرتا ہوں پودے لگا کر اور جھاڑیوں کی کٹائی کر کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہوں پانی کی بربادی سے بچاؤ میں پانی کے زیاں کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہوں اور نلکوں کی مرمت کرتا ہوں تاکہ پانی کا استعمال مؤثر طریقے سے ہو مرادات کے حوالے سے آگاہی جیسے اپنے پڑوسیوں کو بھی صفائی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرتا رہتا ہوں اور انہیں صفائی کے اقدامات کرنے کی ترغیب دیتا ہوں ماحولیاتی صفائی جیسے ماحول کو صاف رکھنے کے لیے غیرضروری اشیاء کو باہر پھینکنے سے گریز کرتا ہوں اور پلاسٹک کے بجائے ماحول دوست مواد استعمال کرتا ہوں